इंडिया में जीअं त पढ़ाईअ जो तरीक़ो हाणे ॾाढो सुठो थी वियो आहे ॿार सुठे नमूने पढ़ाई में बि इन्ट्र्स्ट रखनि था पढ़नि था कंहिं सी ए इंजीनियर बि थियनि था जीअं त पढ़ाईअ में असांजे सिंधीनि सिंधीअ जो सफ़ा स्कूल बंदि करे छॾियां अथऊं जीअं त मुंहिंजी इच्छा आहे त हर कंहिं स्कूल में हिक ई लेक्चर भले हिक ई पीरियड सिंधी जो रखणु खपे जीअं त पढ़ाईअ लाइ फ़ीहूं ॾाढियूं तमामु घणी करे छॾियूं अथऊं हिन करे एतिरा जेका ग़रीब ॿार आहिनि से नथा पढ़ी सघनि इहो महिरबानी करे हुननि जो ॻाल्हि ध्यान में रखी थोरी फ़ीहूं घटाइ करे सभिनी ॿारनि खे पढ़ाइण लाइ मौको ॾिनो वञे